ہیلو ہاں سر مجھے کچھ فلاور کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تھی الگ الگ اوکیزن کے لئے تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ جو ہے بائی آرڈر فلاور پرووائڈ کراتے ہیں یا آپ کے پاس اویلیبل رہتے ہیں

ویری گوڈ جی جی جی اور آپ کے پاس اچھا وائٹ روز بھی اویلیبل ہوتے ہے کیا آپ کے پاس سر جی سر

ایکچولی کیا ہے کہ میرے پاس جو ہے ایک آرڈر ہے میرا اپنا ارینجمنٹ ہوتا ہے تو اُس میں مجھے چاہیے ہوتا ہے کہ گیدرنگ کے لئے مجھے جو فرنٹ ہوتا ہے اُس کے لئے بھی فلاورس چاہئیں اور کچھ مالاؤں کے لئے چاہیے ہوگا کہ اچھی موٹی والی جو تھک والی مالا بنتی ہیں تو وہ اورکڈ اور ریڈ روز سے بنانی ہیں تو آپ مجھے کتنے ٹائم میں اویلیبل کرا دیں گے اِٹز ارجنٹ اِن ٹُو ڈیز ہاں اور ایک دُلہے کے لئے بھی چاہیے ایک دُلہے کے لئے جو سہرا سجاتے ہیں وہ چاہیے اینڈ جو بیک بیک کورڈ ہوتا ہے وہ بھی چاہیے ہاں ہاں میریج سیرمنی ہے جی جی جی سر اور کچھ بقعے چاہیے ہوں گے جِس کے اندر مجھے یلو کلر کے فلاور اور پرپل کلر کے فلاور چاہیے ہوں گے جی سر نائٹ فنکشن ہے ہاں آف کورس سر اور کچھ پیٹلز چاہیے جو الگ الگ کلرفُل ہوں ہاں ویلکم کے لئے کچھ پیٹلز سے بھی نیڈز ہیں اور جو الگ الگ کلرفُل رہیں گی تو اُس کے لئے مجھے یہ چاہیے تھا تو مطلب جو پیٹلز ہوں گی تو اُن کے تو پرائز جو ہے تھوڑے لو ہوں گے جی سر لونگ گراس کے ساتھ بنائیے گا کہ جو گراس ہیں مجھے لونگ چاہیے اور ایک ریبئرس کرکے جو ہے گراس بنچ آتی ہیں وہ چاہیے ہوگا اُس سے ذرا بیوٹی فل لُک لگتا ہے

ہاں وَن تھنگ مور سر مجھے یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس کچھ ایسے کاریگر موجود ہیں جو آ کے ہمارا فرنٹ جو ہے پیلیس جو ہے اُس کو ڈیکوریٹ کر سکیں اِٹز ویری پرسنل سر سر کیا آرٹیفیشیل فلاورز جو ہیں وہ زیادہ بیٹر رہتے ہیں اِس سے یا یہ نیچرل کچھ فلوورز جو ہوتے ہیں اُنہیں ہم ایز اے میڈیسن بھی تو یوز کرتے ہیں یہ جنرل ان پرسنل انفارمیشن میں چاہ بتانے کے لئے کہ جیسے ہم ڈلہیزی ہے اُسے کچھ دوائیوں کے لئے یُوز کرتے ہیں آپ فلاورز کو اینڈ پلانٹ کو مینٹین کرنے کے لئے آرٹیفیشل کوئی کیمیکلز یُوز کرتے ہیں کہ لانگ لائف رہیں اوکے سر تھینک یو سو مچ سر اٹس نایس ٹاک